हँ किछु उपन्यास मैथिलिओमे इतिहासमे दर्ज अछि से जेना बुझाय पड़ैत अछि जे पूर्वाग्रहसँ ग्रसित अछि जेना एहि बीचमे दू तीनटा पोथी हमरा पढ़बाक अवसर भेटलए प्रोफेसर सुभाष चन्द्र यादव जीके पोथी जाहिमे जे दू तीनटा जे हम उपन्यास पढ़लहुँ हेँ एकटा भूख एकटा मर्डर एकटा आओर कोनो जाहिमे ओ सभमे नकारात्मके सन्देश गेल कतहु सकारात्मक सन्देश नहि गेलए आ ई जेना बुझा पड़ि रहलए जे यादवजी प्रोफेसर यादवजी एकटा निरपेक्ष लेखकके रूपमे पोथी नहि लिखलनि हेँ बल्कि कोनो पॉलिटिकल पार्टीके एजेन्टके रूपमे पोथी लिखलनि हेँ